मां जूना गानन में भाभी फिल्म जो गानो वाधारो च पसंद कंदो आहियां चल उड़ जा रे पंछी अब ये देश हुआ बेगाना ख़तम हुए तेरे दिन उस डाली पे जिस पर तेरा बसेरा था हुन खां पो हम दोनो पिचर जो गानो मोहम्मद रफी जो आहे आवाज़ु देवानंद जी पिचर हुई उहो बि वणंदो हुओ असली नकली फिल्म जो गानो वणंदो हुओ अहिड़ा त घणा ई लोकप्रिय गाना जेका नंढे हूंदे असांजे मां गुनगुनाईंदो हुओ तेरा मेरा प्यार अमर असली नकली फिल्म जो गानो त अहिड़ा झूना गाना वण ॿुधंदो आहियां ऐं वणंदा बि आहिनि ऐं मन खे आनंदु अची वेंदो आहे राज कपूर जी फिल्म आवारा जो गानो ईंदो हुओ इहे गाना वणंदा आहिनि अञा ताईं जिते बि गानो ई ईंदो आहे त मन खे आनंदु अची वेंदो आहे